ہمارے مقام تلنگانہ میں بہت اچھے سے چلتی ہیں یہ پر ہمارے بیوپار ہوتے ہیں جیسے کپڑوں کا کپڑوں کا بیوپار ترکاری کا بیوپار اسٹیل کا بیوپار چینی کا بیوپار اور اور چاول کا بیوپار گیہوں کا بیوپار اناج کا بیوپار اچھے سے ہوتا ہے یہاں کے بیوپاری یہاں کے بیوپاری سے ڈھنگ کے ڈھنگ کی نی اردو میں بات کرتے ہیں تلنگانہ کے دکھنے اردو زبان سارے دنیا میں مشہور ہے اردو زبان کو ساری دنیا بھی ساری دنیا بھی لوگ زبان اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کے بیوپاری گراہکوں کو اچھی عزت دیکھ کر اچھی بات کرتے ہیں اور یہاں کے یہاں کی معاشی حالت بھی بہت بہتر ہے اور یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت رکھتے ہیں اور یہاں کے لوگ ایک دوسروں سے عزتوں سے بات کرتے ہیں بڑوں سے عزت سے اور چھوٹ بڑوں سے عزت سے اور چھوٹوں سے محبت سے اور شفقت سے بات کرتے ہیں یہاں کے یہاں کے ہر ہر لوگوں کے دلوں میں محبت بسی ہوئی ہے ایک دوسرے کے لیے